جب لوگ پہلی بار ڈرائنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ عام غلطیاں کرتے ہیں جیسے صبر کی کمی فوراً بہترین تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فن ایک وقت طلب عمل ہے رہنمائی کے بغیر کام کرنا بغیر سیکھنے یا بنیادی اصول جانے بغیر کام کرنا ریفرینس استعمال نہ کرنا قدرتی یا تصویری حوالہ جات کا استعمال نہ کرنا ایک بڑی غلطی ہے تفصیل میں جلدی جانا شروع میں بنیادی خاکہ اسکیچ پر توجہ دینے کے بجائے فوراً تفصیل اور رنگوں پر چلے جانا موازنہ اور مایوسی دوسروں سے اپنا کام موازنہ کرنا اور جلد ہار مان لینا ان غلطیوں سے بچنے کے طریقے بنیادی اصول سیکھیں جیسے لکیریں شکلیں روشنی اور سائے کا استعمال روزانہ مشق کریں چائے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو ریفرینس سے مدد لیں تصویری یا قدرتی چیزیں دیکھ کر بنائیں صبر اور حوصلہ رکھیں اچھی ڈرائنگ وقت اور محنت سے آتی ہے نرم لائنوں سے آگاج کریں تاکہ غلطیوں کو آسانی سے درست کیا جا سکے ایک ایک ججھار فنکار بننے کے لیے مشق کی اہمیت ایک کامیاب اور با اعتماد فنکار بننے کے لیے مفستقل مشق بہت ضروری سے روانہ ڈرائنگ کرنے سے ہاتھ کی گرفت مشاہدہ اور تخلیقی صلاحیت بہتر ہوتی ہے مشق سے ہی ایک عام شخص ماہرہ فنکار بن سکتا ہے